हेलो हँ हँ शिकायत अच्छा शुगरके शिकायत यऽ अच्छा ठीक छै हम दवाइ बढ़िआँ बढ़िआँ दवाइ चलबै छिए बढ़िआँ बढ़िआँ दवाइ हम चलै देब दवाइ एक महिनाके दवाइ देब चिन्नी उन्नीसे खाना पिना सब परहेज रहब एगदम ठीक भेनाइ छै एक महिनाके दवाइ हम चलबै छिए हमे दवाइ एगदम बढ़िआँ दवाइ दै छिए कोनो दवाइ गड़बड़ नहि दै छिए खाली खा खाना पिनामे मीठ तीठ चिन्नी तिन्नी चिन्नी आओर मीठा मिठाइ तिठाइ ई सबसे दूर रहबै खाना आओर एक महिनाके दवाइ हम चलबै छिए दवाइ फर्स्ट किलासके दवाइ बढ़िआँ दवाइ दै छिए हँ ठीक छै ठीक छै एक महिनाके दवाइ हम लिखबै दवाइ चलेबै कोइ दिक्कत नहि हेतै खाली खाना पिना थोड़ा कनिटा परहेज राखब मिठाइ चिन्नी तिन्नी मीठ तीठ ईसब खेनाए परहेज रहब एक महिनाके दवाइ चलेबै अहाँ ठीक छै अहाँ आबू ने ठीक भए जएबै एकदम जाउ आँए अहाँ जखन चलि आबू हँ आबू ने ठीक भए जएतै कोइ दिक्कत नहि ठीक भए जएतै एक महिनाके दवाइ हम लिखबै ओहीपर ठीक भए जएतै खाली मीठ तीठसे परहेज रहबै मिठाइ तिठाइ चाइ हँ हँ तऽ चाइ ताइ नहि पिनाइ छै चाइ आओर नहि पिनाइ छै चिन्नी तिन्नी नहि खेनाइ छै मर मिठाइ आओर ईसब परहेज रहब हँ हँ जाँच एक नम्बर जाँच करै छिए तऽ जाँच नहि करै छिए जाँच करै छिए तऽ जाँच कै के दवाइ देबै तऽ नहि नहि बेसी कहूँ बेसी होइ ले देबै एकदम बढ़िआँसे हेतै बेसी नहि होइ ले देबै दवाइ चलतै डॉकटरके पास जखन अएबै तऽ दवाइ चलतै तऽ बेसी किएक हेतै बेसी होइके सवाले नहि छै अहाँके इच्छा जखन आबैके छै चलि आबू ने आइए चलि आबू ने ठिके छै आबू